हँ आबाज अबै छै कहाँ एन्ने से बजै छियै तऽ आबाज नहि सुनाइ हँ ठीक छै बढ़िऑं बात छै खराब जङ ने कहू आएँह तब ठीक छै कोन साइजके आठ नम्मर न नम्मर सब साइजके चप्पल छै भऽ जेतै बुझलियै ओहिमे सब साइज सब साइजके चप्पल जे लेबै से सब भऽ जेतै

ठीक छै आबै छिअ लिअ जे चप्पल लेबै से लिअ भऽ जेतै दाम एगोके डेढ़ सए लागत एगोके दू सए लागत एगोके सवा सए कोन साइजके लेबै से कहू खत्तम हइ नओ नम्मरके नओ नम्मरमे डेढ़ सए रुपैआ लागत आठ नम्मर आठ नम्मरके सावा सए लागि जाएत

की कहलियै पाँच नम्मर एक सए रुपैआ आ एगो छै पचास पचासमे सए आ एगो पचपन रुपैआमे छै

हेलो कहू अच्छा कमबेस भऽ जेतै ओहिमे पैसाके जे लेबै से सब भऽ जेतै सब उन्नैस बीस भऽ जेतै पैसाके बुझलहुॅं आबिओ लिअ हँ आबू लिअ जे लेबै से सब भऽ जेतै उन्नैस बीस पैसा के भऽ जेतै कमबेस हँ अबिऔ जे लेबै से लिअ भऽ जेतै सब चीज ऊँच नीच भऽ जेतै जे भऽ सकै छै नओ नम्मर

अच्छा लऽ लिअ जे जे लेबै से लिअ ने हम दऽ दै छी जे अहाँके आहाँ कहबै आइ सुबहके बात छै हँ सिरियाक साथ किनबै हम जे अपने लेबै से कहिऔ ओहि हिसाब सऽ दाम लागि जेतै

छोटका छोटको भऽ जेतै छोटकाके एगो छोटका छै पछत्तरि रुपैआ एगो छै पचास रुपैआ जुत्ताके लागत एगोके दू सए एहिमे जे लेबै से अपने से कहिऔ आबि कऽ आबू लिअ जे लेबै से जुत्तो लए कम सम भऽ जेतै बीचमे ओइलए चिन्ता नै करू अहाँ